हमारे भारत देश में हवा और बारिश ऋतु है अच्छे से समय समय पर आती है और इसी वजह से किसानों को भी बहुत फायदा होता है और हमारे भारत देश में जैसे सारा सब कुछ समय समय पर होता है हवा बारिश ऋतु जो भी वैसे ही दूसरे देशों में समय समय पर अच्छे से ठीक से नहीं हो पाता है और हमारे भारत देश में समय समय पर बारिश ऋतु होने से जैसे बादल आ गए हो और जो भी हमारे यहाँ पर फसलें उगती हैं उसकी समय समय पर सब कुछ अच्छे से होता है और ऐसी संस्कृति के मामले में देखा जाए तो दूसरे देश में और हमारे देश में यह अंतर है कि हमारे देश की जो महिलाएँ होती हैं वह अपनी जो भी पहनने का जो कपड़े होते हैं साड़ी पहनती है और जो विदेशों के विदेश की जो महिलाएँ होती है वह छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमती है और शादी शादी हमारे यहाँ पूरे रीति रिवाजों से होती है और उनके वहाँ पर भी होती है लेकिन वहाँ कोई इतना महत्व नहीं देता है बस